हेलो हाँ भैया आप पलम्बर बोल रहे सर वो क्या बोलते यार मेरे घर का वो नल हाँ ह्म्म तो सर हमारे वो घर का बार बार वॉशरूम का नल है वो बार बार है ना खुल जाता है ऊपर से उसकी क्या थ्रेड खराब हो गई है क्या पता क्या हुआ

और वॉशबेसिन वॉशबेसिन का नल तो उसमें ठीक से पानी नहीं आ राहा पानी कम आ रहा है उसकी सफाई करवाना था ये अपने हरदा हाँ सामान भी सारा सब आप ही लेके आ जाना हाँ तो उसका कितना चार्जेज़ लगेगा ठीक है

तो आपका वर्किंग चार्जेज़ क्या है वैसे है ना है ना तो सर आपका आदमी कब तक आ जाएगा अब वैसे तो मैं आज और आज छुट्टी है मेरे ऑफ़िस की तो मैं आज ऑफ़िस नहीं गया तो आप अभी पहुँचा सकते हो

हाँ ठीक ठीक है ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं वो मतलब पहले तो आप चेक ही करोगे ना उसको नहीं उसका हाँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जी

टाइमिंग तो आप अभी क्या हो रहा है अभी बारह बज रही है हाँ ठीक है हाँ तो उसको एक घंटा पहले मतलब एक बजे तक भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जी हाँ मैं आपको अभी लोकेशन शेयर कर देता हूँ इसी नंबर पे करूँ ना ठीक है ये एक बजे तक आ जाएगा ना वर्कर ठीक ओके धन्यवाद